में बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलदा होंदा हा इत्थै परमंडल पढ़दा होंदा हा ते इत्थै स्कूलै च में बड़ा अच्छा क्रिकट खेढदा होंदा हा इक बारी अस एम ए एम कालेज बी खेलने गे हे ते मीं केईं बारी प्राईज लब्भे कोई पंज ज्हार रपेआ लब्भा कदें कोई मैडल लब्भेआ कदें बड़ा किश लब्भेआ बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना होंदा हा ते अगर इस करियै में अज्ज बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलदा हा बड़ा अच्छा बालर हा में आलराउंडर हा में बड़ा ही अच्छा खेलदा होंदा हा ते में केईं बारी इत्थे साढ़े लोकल हाई सकैंडरी कदें कुदै टूर्नामेंट होनियां असें उत्थें खेलना बड़ा अच्छा खेलना साढे मतलब केईं बारी असेंगी पंज पंज ज्हार रपेआ बी नाम थ्होआ केईं बारी असेंगी प्राईज़ लब्भे कोई मैडल लब्भे बहुत चीज केईं स्कूल दी तरफा खेले अस अपने ग्रांऽ दी तरफा खेले बड़ा ही अच्छे क्रिकेटर हे अस ते इस करियै बहुत ही अच्छा खेलदे बाली बॉल बी खेलदे अस बाली बाल च बड़े अच्छे में बूस्टिंग करदा होंदा बहत ही अच्छी मतलब मेरी परफारमेंस ही बड़े ही असेंगी नाम थ्होए दे अपने टाईम दे ते इस करियै साढ़ी असेंगी फिर प्राउड हा अस बड़े अच्छे प्लेयर आं असें इस करियै लोक बी लाइक करदे हे खेढदे हे साढ़े उप्पर मतलब असें केईं बारी बड़े ही नाम जित्ते दे न ते लोकल खेलियै एम ए एम कालेज बी खेलदे अस इक दो बारी बहुत ही अच्छे क्रिकेट हे बाली बाल हे हर गेम च अस परफैक्ट हे केईं असें नाम जित्ते

बहुत ही अच्छे प्लेयर हे अस